मेरे घरै कोल जेह्ड़े गोआंढी रौंह्दे न ओह् पैह्ले न सुधा आंटी ते सुदेश अंकल जियां सुधा आंटी न उंदियां त्रै कुड़ियां न ते पैह्ली कुड़ी ऐ ओह्दा नांऽ प्रिया जेह्ड़ी दूई कुड़ी ऐ ओह् ऐ रिया ते जेह्ड़ी त्री कुड़ी ऐ ओह् ऐ मानवी जेह्ड़ी प्रिया ओह् सारे कोला बड्डी ऐ ते जेह्ड़ी रिया ओह् दूए नंबर आह्ली ऐ जेह्ड़ी मानवी ऐ ओह् त्रिये नंबर आह्ली ऐ जेह्ड़ी मानवी ऐ ओह् पढ़दी तीसरी कक्षा च जेह्ड़ी प्रिया ओह् पढ़दी बाह्रमीं बाह्रमीं बिच्च ते जेह्ड़ी रिया ओह् पढ़दी दसमीं बिच्च साढ़ै जेह्ड़े दूए गोआंढी न ओह् न नीलम आंटी ते गुरमैल अंकल जेह्ड़ियां नीलम आंटी न ओह् घर गै होन्दियां ते उं'दे जेह्ड़े हस्बैंड न ओह् गोरमेंट जॉब करदे बिजली च न ते उं'दे त्रै गै बच्चे न इक कुड़ी ऐ द'ऊं मुड़े न जेह्ड़ी कुड़ी ऐ ओह् बड्डी ऐ ओह् नौमीं च पढ़दी जेह्ड़ा ओह्दे कोला निक्का जागत ऐ ओह् चौथी च पढ़दा ते जेह्ड़े ओह्दे कोला निक्का ओह् तीसरी च पढ़दा साढ़ै जेह्ड़े त्रिये गोआंढी न ओह् न अनीता ते उं'दे हंसबैंड मोनिंदर जेह्ड़े दोनों गै टीचर ऐ ते उं'दी इक्कै कुड़ी ऐ ओह् अजें निक्की ऐ दो साल्लें दी ऐ जेहड़े साढ़ै चौथे गोआंडी न ओह् न सुगंदा आंटी ते मुकेश अंकल ते जेह्ड़ियां सुगंधा आंटी न ओह् जॉब करदियां न जेह्ड़े मुकेश अंकल न ओह् बी जाब करदे सुगंदा आंटी टीचर न ते मुकेश अंकल बी टीचर गै न उं'दे दो बच्चे न दोनों गै जागत न दोनों जागत ट्विन्स न ते ओह् दोनों गै दसमीं च पढ़दे ते जेह्ड़े साढ़ै पंजमे गोआंढी न ओह् न अंजू आंटी ते राज अंकल ते जेह्ड़ियां अंजू आंटी न ओह् बी आंगनवाड़ी च लग्गी दियां जेह्ड़े राज अंकल न ओह् पी एच ई च लग्गे दे इं'दे दो जागत न इं'दा जेह्ड़ा पैह्ला बड्डा जागत ऐ ओह् पढ़दा कॉलेज जेह्ड़ा दूआ जागत ऐ ओह् पढ़दा दसमीं च